میرا سب سے قابلِ فخر زمانہ یہ رہا جس وقت میں اسٹوڈینٹ تھا مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے پڑھائی پورا کروں لیکن راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آنے لگیں لیکن اس وقت ہمیں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری زندگی میں کامیابی ہے یا نہیں لیکن میں سوچتا رہا اور چلتا رہا تو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے اسٹوڈینٹ کے زمانے میں رہا ہم سب کو چاہیے کہ اچھا بنیں اور اچھے کام کریں اس سے زمانے کی ترقی ہوگی